اتر پردیش میں بہت سارے فنون اور فنکار پائے جاتے ہیں اتر پردیش کے لوگ اپنے فنون میں ماہر ہوتے ہیں اتر پردیش کے لوگ بہت قابل ہوتے ہیں یہاں پر لوگ قالین بنتے ہیں اور اتر پردیش میں قالین کے بہت اچھے کاریگر پائے جاتے ہیں اتر پردیش میں پیتل اور تانبے کے برتن بنانے کے بھی بہت ماہر کاریگر پائے جاتے ہیں کمہار مٹی کے برتن بنانے میں بہت ماہر ہوتے ہیں اور اتر پردیش میں آج بھی مٹی کے برتن بنانے والے بہت اچھے کمہار پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہاتھوں کے ذریعے کرافٹ بنانا جویلری بنانا اور نوٹوں کے ہار بنانا ان سب کاموں میں اتر پردیش کے لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں